مہاراشٹر سے قریب یہاں پر ہے ایک واٹر فال جو کہ ہے ہم اگتپوری کہتے ہیں یہاں کے آس پاس میں بارش کی دنوں میں بہت ہی اچھا واٹر فال کریئیٹ ہوتا ہے وہاں پر ہری بھری پہاڑیاں خوشگوار منظر اور بولی ڈیم کر کے ایک ایریا ہے وہاں پر لوگ اکثر چھٹی کے موقع پر یا کمیپئن کرنے یا ٹریکینگ کرنے جاتے ہیں پھر ممبئی سے کچھ دور پر لوناوالا کر کے ایک پہاڑ ہے وہاں بھی ریزارٹ واٹر فال کیمپئن کے لیے کافی اچھا اچھا ہے پھر تھوڑا اور آپ آگے جاؤگے تو پونہ سے قریب مہابلیشور ہے وہ کافی اونچائی پر ہے وہاں پر اسٹرابیری وغیرہ ملتی ہے اور وہاں پر ٹھنڈی کے دن میں بہت ہی خوشگوار موسم آپ کو دیکھنے کا ملتا ہے